किताबों के अलावा ऐसे कई पत्रिका ब्लॉग या समाचार पत्र हैं जिसे हम पढ़ते हैं जैसे कि समाचार पत्र पढ़ना बहुत अच्छा होता है इससे हमें दुनियाभर की जानकारियाँ मिलती हैं इसीलिए हमारे यहाँ रोज़ समाचार पत्र आता है और हम उससे नई नई जानकारियाँ लेते हैं इसके अलावा कई सारी ऐसे पत्रिकाएँ भी समाचार पत्र के साथ आती हैं जो हमें जानकारी के लिए पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि उससे भी हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिल जाती हैं जिनके बारे में जानकारी हम ढूंढते रहते हैं पर फिर भी न मिल पाए इसलिए हम किताबों के अलावा समाचार पत्र और पत्रिकाएँ भी पढ़ लेते हैं